सहरसाके लोक व्यवसायमे अपन अपन रोजगार तऽ बहुत सारा व्यवसाय करै छै जाहिमे कि बहुत आदमी सभ जे छै कृषियो करैया लेकिन सहरसामे तऽ कृषि ओते बढ़िऑं सँ नहि होइया किएकि पानि वाला क्षेत्र छी ई तऽ एहिमे जे छै बहुत फसल खाय जाइया एहिमे जे स्वरोजगारमे जे छै बहुत सारा आदमी पानी वाला क्षेत्र छै तऽ एहिमे जे छै अपन अपन पोखरि बनाकऽ तकर बाद मछलीके पालन करैया ओहिमे जे छै बहुत आदमी सभ जे सेल्सके भी काम करैया आओर जे छै मछली पालन बहुत जादा बढ़िऑं सँ होइया सहरसाके क्षेत्रमे